हलो जी सर बोलिए आप कौन बोल रहे हैं जी सर है रूम अवेलेबल है मेरे पास कितने रूम चाहिए सर ठीक है हो जाएँगे अवेलेबल सर जैसे सर वन डे का छः छः हज़ार है मेरे पास सर छः हज़ार से ऊपर तक है ए सी भी है नोन ए सी भी है नोन ए सी लीजिएगा छः हज़ार और ए सी लीजिएगा तो आपको वही दस हज़ार के एवरेज में पड़ जाएँगे बारह घंटे का जी हमारे पास अच्छे से अच्छे वर्कर हैं टेम टू टेम आपको खाना मिल जाएँगे नाश्ता मिल जाएँगे चाय मिलेंगे और रूम का भी साइज अच्छा है दस बाई दस का रूम है और छः फीट बाई चार फीट का बेड है सर एक रूम में आप दो आदमी रह सकते हैं जी सर जी नहीं सर छः बाई चार का रूम बेड ही है तो इस पर आप दो आदमी कम्फूर्टेबल हो जाएँगे

दस आदमी दस आदमी है तो कम से कम सर आपको पाँच कमरे बुक कराने होंगे

जी हाँ सर आपको ए सी वाला चाहिए या बिदआउट ए सी वाला चाहिए जी सर ए सी वाला लेंगे वाला लेंगे तो हो जाएँगे एक रूम में कम से कम तीन आदमी एडजस्ट हो जाएँगे क्योंकि ए सी वाले रूम में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है और उसमें भी छः बाई चार का बेड है और डाइनिंग टेबल भी है साथ में आपको क्या बोलते हैं उसको जो कि है टेबल भी है साइड टेबल भी है उसमें और थोड़ा सा स्पेस बढ़ता है तो उसमें आप एक आदमी एडजस्ट कर पाएँगे तो कल सकते हैं उसके लिए मैं बेड दे दूँगा सर मेरा बारह घंटा ओपन होने का टाइम है लेकिन हम ग्यारह घंटे भी रहता है ओपन नौ ओ क्लॉक से लेकर और बुकिंग टाइम है आठ बजे तक

जी सर आपको दस हज़ार में ही आपको मतलब दो टाइम खाना मिलेगा और एक टाइम नाश्ता मिलेगा और दो टाइम चाय मिलेगा खाने में सर आपकी चॉइस जो खा सकते हैं जी हाँ रोटी खाएँ चावल खाएँ सब्ज़ी रोटी हो गया चिकन रोटी मटन रोटी मछली रोटी जो भी सादा खाना चाहेंगे सादा भी मिलेगा वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा नहीं सर बाथरूम में रूम अटैच भी है बाथरूम में जी अटैच्ड बाथरूम है ओके आइए विजिट कीजिए ओके वेलकम वेलकम ठीक ओ हो गया